शादीअ में त घणियूं सूख़ड़ियूं मिलंदियूं आहिनि पर कुंआर जे तरफ़ा हुनजे माता पिता जो हिकु फर्ज़ अदा थीन्दो आहे त हुनसां ॾेती लेती जो वहिंवार थो हलनि ॾेती लेतीअ में न सिर्फ़ु पंहिंजी हूअ कुंआर खे सॼो सामान ॾीन्दा आहिनि हिकु सूखड़ी तौर पर गॾो गॾु हुनजी जेकी उनजी इच्छा हूंदी आहे जेके उनजी ज़रूरत मदारु शयूं आहिनि उहे बि पिणु हिकु सूखड़ी जे रूप में डि॒नियूं वेंदियूं आहिनि ऐं ना सिर्फ़ु उनजा माता पिता ॾीन्दा आहिनि पर गॾो गॾु उनजा रिश्तेदार मिट माइट दोस्त यार बि पिणु उनसां हिकु सूखड़ी जे रूप में हुनखे ॾीन्दा आहिनि